हिक लख ॿारहां हज़ार पंज सौ ॿारहां हज़ार नव सौ पंजाह टे लख पंटीह हज़ार चारि सौ पंजाह ॾह हज़ार पंजाह हज़ार